कबड्डी जे छै ने हमसब कबड्डी बढ़िऑं सँ खूब खेलए लए जाइयै बचपन मे और स्याना होला के बाद भी इसकुल मे जाइयै तऽ कबड्डी खूब खेलै रहियै कबड्डी मे जे छै पहिले चुनाइ छै प्लयेर बढ़िऑं की हमर टीम मे बढ़िऑं सब लड़का खेलै मे बढ़िऑं सब कोन छै कम सँ कम बारहगो होइ छै लेकिन कम सँ कम पन्द्रहठो रखना छै की चोट घाट लग गेलै तऽ ओकरा के लिए ओकराबाद बढ़िऑं सँ देखना छै कि केना कए हमसब खेलबै जे अगला सँ जितबै ओकराबाद जे छै की बढ़िऑं सँ फील्डिंग करना छै केना मतलब की जाना छै केना मारी के आना छै पकड़ना नहि छै बहुत तरह के मतलब की अपना दिमाग से अपन प्लेयर के सबसँ बात चीत करना छै हिसाब सँ चलना छै कबड्डी मे बहुत इन्ट्रेस्ट हमरासब रखले रहियै खेलै रहियै ओकराबाद कभी कभी क्रिकेट भी खेलै रहियै जेकी क्रिकेट मे मोटा मोटी फील्ड पर जाइ रहियै इसकुलके फील्ड पर क्रिकेट खेलैले बचपन मे बहुत बार गेलियै खेलैला मजा आबै रहै क्रिकेट खेलै मे ओकरामे जेकी ओकरोमे प्लेयर सब अप्पन बढ़िऑं टीम चुनैला परै छै ताकि अगला सँ जीतै के लिए कभी कभी तऽ पैसा पर भी क्रिकेट खेलल जाइ छै मैच जे होइ छै